हँ कहिऔ रुम अहाँकेॅं मिल जायत चारि सए रुपैआ रोज मिलत

हँ चारि सए टका एकटा रुमके लागत रोज अगर प्रश्नली रुम लै छिऐ बढ़िऑं तऽ आ नहि जेनरली रुम लए लेबै तऽ ओहिमे कम भए जायत खाना पीना अहाँ जे कहबै सब खाना उपलब्ध रहै छै एहिठमा बढ़िऑं बढ़िऑं खाना सब दालि चावल सब्जी रोटी दालि सब्जी मछली एखन तऽ हँ सिम्पले चाही तऽ दालि चावल सब्जी सलाद भुजिआ पापड़ ई अहाँकेॅं मिलत हँ पानी हँ चौबीसो घण्टा उपलब्ध रहै छै सब पानी अहाँकेॅं मिलत आरओके पानी नहि नहि मार्केट छै बाजारमे सुखपुर बाजारमे मार्केट छै कोनो दिक्कत नहि रहत घुमइयो फिरैके जगह सब बहुत छै बाहरके सुविधा हँ बाहरोके सुविधा भ भेट जायत

हँ गार्डेनो छै मछली सब ढ़ेर मिलै छै देखइयोके लिए खाइयोके लिए अगर मछली चावल खेबै तऽ बढ़िऑं बढ़िऑं मछली सब मिलै छै एहिठाम

गार्डेनो सभ छै हँ जेतबा दिन अहाँ रहबै जे हिसाबसँ खर्चा करबै ओहि हिसाबसँ लागत जेहन खाना खेबै जेहन रुम लेबै रुमोमे सब प्रकारकेँ छै किछु छै जे तीन हजार रुपैआ महीना लागत अहाँकेॅं किछु छै जे चारि सए पाँच सए टका रोज लागत किछु पचासो टकामे भए जाएत रोज एहनो रुम सब छै जेहन रुम लेबै तेहन पैसा लागत जेहन खाना खेबै ओहन पैसा लागत सए रुपैआ प्लेट खाना मिलत पचास रुपैआ प्लेट खाना मिलत दालि चावल वला आ रातिके पचास रुपैआ लेत रोटी दालि सब्जी देत और दिनकऽ खाली भात सब्जी देत आ मछली चावल खेबै तऽ दू सए रुपैआ लागत मीट चावल खेबै तऽ अढ़ाई सए रुपैआ लागत तऽ जे खेबै ओ खाना अहाँकेँ मिलत दही चुड़ा खेबै सत्तर रुपैआमे दही चुड़ा चीनी मिल जायत नमक जे खाना खाइ अहाँ सब खाना उपलब्ध छै एहिठाम आउ अहाँ सब व्यवस्था भए जेतै हेलो बाजै छी कहाँ आवाज आबैया हमर हँ तऽ सुनै छी तऽ आउ ने अहाँ सब व्यवस्था भए जेतै जे खेबै से मिल जायत खाना खाएके लिए घुमैके फिरैके लिए जगहो बहुत बढ़िऑं छै सिंघेशर छै सिंघेश्वर बाबा छै अपना सभके घुमैके लिये ओहो सब घुमब ठीक छै आउ